हैल्लो हांजी नमस्ते जी नमस्ते रिंकू ते पिंकू जेह्के छेमी पढ़दे हां तुस उंदे डैडी बोल्ला दे छुट्टी उ'नें जिन्ने बजे रोज होंदी साढे छे बजे छुट्टी कीती उ'ने में ते पुज्जी जंदे घर आहो अट्ठ बज्जा दे इस बेल्लै हां इनें इत्थुआं छुट्टी होई दी अट्ठ अट्ठ बजे केह् नां अट्ठ अट्ठ बज्जा दे इस बेल्लै काफी चिर होई दा हां तुसें हुन जेह्के ओ उंदे दोस्त न उंदे घर कीता तुसें फोन हां नेईं ओह् ते ऐ पर ट्यूशना में छुट्टी करूड़दी साढे छे बजे दी पर इत्थुआं किश बच्चे इक इक और सर नीं मनीश सर उंदे कच्छ बी जन्दे बच्चे पढ़ने आस्तै ते फ्ही उस शा बाद ग्राउंड कच्छ नै ते उत्थै जाइयै खेलदे सारे केह् पता उत्थै हां हां

हां ते अ'ऊं इक कम्म करनी आं हांजी ए नेईं नेईं टैस्ट केह् आखदे इ'यां जेह्का मेन टैस्ट होंदा ओ हफ्ते इक दिन होंदा ते इ'यां रोज टैस्ट थोह्ड़ा थोह्ड़ा चला दा गै होंदा हां सारा सब्जैक्ट पढ़ांदी आं हां नेईं नेईं ओह् बच्चे काफी इम्प्रूवमेंट बी कीती दी उ'नें पैह्ले शा फर्क ज्यादा पर अज्जकल बच्चे लब्भी जंदे निं नेईं बेशक नेईं पढ़दे हैन वा घर बच्चें अज्जकल फोन आराम कन्नै लबभी जंदा के अज्जकल बच्चे घर जाइयै नेईं ना पढ़दे ते फ्ही थोह्ड़े तां ढिल्ले पेई गे हां ओह् ते ऐ हां वा इत्थै पढ़दे ते कोई निं कोई नईं कस्से गै न ओह् अऊं इक कम्म करनी अऊं मनीश सर कि फोन करियै पुच्छी लैन्नी आं कुतै जाकत उत्थै नि होन तुस इक कम्म करो उंदे दोस्तें दूस्तें फोन करियै पुच्छी लैओओह् कुतै उद्धर निं पुज्जे होन ते मिकी अगर पैह्लै पता चलना मैं तुसें फोन करियै सनाउड़गी फिर तुस सनाई'ड़यो मिकी हां ओ ते ऐ पर अऊं रोज थोह्ड़ी ना फोन करियै केह् आखदे सनाई सकदी पर को कोई निं अऊं अज्ज तुसें मिकी फोन करूड़ेआ अ'ऊं पुच्छनी आं मनीश सर गी हां ते फ्ही हां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नि अऊं पुच्छनी आं उ'नें फ्ही सनान्नी आं तुसें ठीक ऐ अच्छा फ्ही